آج کے دور میں اسمارٹ فون آدمی کے زندگی میں بہت اہم کردار نبھا رہا ہے اس سے لوگوں کو بہت فائدے ہیں اس سے بینکنگ آسان ہے اس سے بکنگ آسان ہے اس سے کسی بھی چیز کو خریدنا بیچنا آن لائن کلاسیز یہ ساری چیزیں آسان ہوئی ہیں خاص طور پر اگر میں اپنی بات کروں تو میں یہ فون اس لیے یوز کرتا ہوں کہ آن لائن کلاس بڑی آسانی سے اچھے سے اچھے ٹیچر کے جانب سے مجھے حاصل ہوتا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ یہ انٹرنیٹ اور بھی ترقی کرے جس سے آنے والی نسلیں اور اس کا فائدہ اٹھائے اور اس سے ایک اور فائدہ یہ ہے کہ آپ کو کہیں بھی جانا ہو اس جگہ کا لوکیشن آپ موبائل میں ٹائپ کریں پھر آپ کو موبائل اپنے دشا میں لے جا کر آپ کو منزلِ مقصود تک پہنچا دے گی اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ فار ایگزامپل آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو آپ اپنے موبائل سے پے کر سکتے ہیں یہ بھی بڑی آسانی ہوئی ہے اس کے بعد جیسے کوئی چیز آپ اپنے مارکیٹ سے نہیں خرید پا رہے ہیں اور وہ سامان دلی میں مل رہا ہے تو آپ اس سامان کو اپنے موبائل سے آن لائن کے ذریعے اس کو بک کر سکتے ہیں اور وہ سامان آپ کے گھر پہ آ جائے گا پیسہ اتنا ہی لگتا ہے تو اس سے مجھے خاص کر بہت فائدہ لگا